उत्तर प्रदेश के खेल विभाग को सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख बदलाव यह करना चाहिए कि जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार होता है किसी भी खेल को खेलने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि वह आगे चलकर अपने देश और अपने राज्य का नाम रोशन करे यही नहीं होता है बाकी अपने देश अपने राज्य के जो भी खिलाड़ी होते हैं जिस भी खेल क्रिकेट हो गया फ़ुटबाल या बालीबॉल जो भी खेल हैं उनमें इन सबको बढ़ावा देना चाहिए जो सबसे अच्छे प्लेयर्स होते हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए उन्हें सबसे ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए ताकि वह आगे चलकर अपने देश का नाम रोशन करें